हम खेतमे अपन चारिसँ पाँच घन्टा समय बितबै छी ओतऽ गाछके निराइ गुराइसँ सम्बन्धित काज करै छी आओर ओकर स्वास्थ्यके जे कोना रहै कि नब तरहके कोनो बीमारी तऽ नहि आबि गेलै तकर देखरेख सेहो करै छी ओहि खेतीसँ हमरा स्वास्थ्यके लेल विभिन्न तरहके फाइदा भेटल जेना सवेरे उठनाइ आओर खेतीके जे किछु काज छै जइसेकि शरीरके सञ्चालन एकटा उपयुक्त मात्रामे होइ छै जाहिसँ शरीरमे रक्तके सञ्चार सेहो बढ़िआँ बनल रहैत अछि आओर शरीर स्वस्थ रहैत अछि कारण सबसँ पहिल ई फाइदा एहिमे होइत अछि जे सवेरे उठनाइ एकटा नित्यक्रियामे शामिल भऽ जाइत अछि